कोंकणी भास हजार वर्सां पयलींची प्राचीन भारताची भाशा हिचो विकास समुद्र किनाराचो प्रदेश खास करून गोवा कर्नाटका केरळा आनी महाराष्ट्रा भागांत जालो ह्या भाशेचो उपयोग शुद्द आनी साद्या शब्दांत घरगुती जिवनांत देवळांतल्या प्रार्थनेंत आनी परंपरागत गितान केलो वतलो पूण काळा बरोबर कोंकणी भाशेर बरेच परकीय प्रभाव पडले पयलें म्हणजे पोर्तुगीजांचो प्रभाव गोंयान खुपूच व्हडलो आनी खूब वेळ टिकलो ह्याच काळान अनेक पोर्तुगीज शब्द कोंकणीन सामावले गेले खास करून प्रशासन शिक्षण आनी धर्म ह्या क्षेत्रान तशेंच कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांत राविल्ल्या असल्या कोंकणी भास उलोवपी अनुक्रमी कन्नड आनी मराठी भाशेचो प्रभाव पडला हाजे खातीर कोंकणीच्या वेगवेगळ्या बोली उदयास जाल्या जशें की मांद्रीक साश्टी बार्देशकार चितपावन कोंकणी स्वातंत्र्याच्या नंतर इंग्लिश वाडट्या प्रभावान नव्या पिडीक कोंकणीचो कोंकणी पेक्षा चड इंग्लिश उलोवपाक चड सोंपें दिसता शाळा कॉलेजान शिक्षण इंग्लिश मिडयम किंवा हिंदी मिडयमान जाल्ल्यान कोंकणी घरापुरतीच उरली खुबश्या घरांतल्यान कोंकणी उलोवपाक कमी जालें काय कित्याक की तातूंत शिक्षण आनी नोकरीन इंग्लिशे शिवाय कांयच जायना जालें तरी कोंकणी भास जरी अनेक प्रभावा सकयल गेली तरी तिणें स्वताची ओळख कायम राखली कोंकणी भाशेचो लवचीकपणा तिजो टिकावणी साठी उपकाराक ठरलो आज कोंकणीन इंग्लिश पोर्तुगीज मराठी हिंदी आनी कन्नड शब्द सहज स्विकारून एक समुद्र मिश्र स्वरूप धारण केलें ह्या भाशीक मिश्रणान तिचें साहित्य संगीत आनी नाटकां नवें रूप दिलें आतां कोंकणी भास जपणुकी साठीच बरेच प्रयत्न होतात शाळा म्हळा कोंकणी शिकोवपाचो कार्यक्रम सुरू जाला साहित्य अकादमी कोंकणी लेखनाक पुरस्कार दिवपाक लागली आनी सोशल मिडियाचो वापर करून बरेंच युवा कोंकणींतल्यान कविता गीत व्हिडियो तयार करता रेडियो आनी टी व्ही कार्यक्रमान सुद्दा कोंकणीक खूब प्रोत्साहन मेळटा थोडक्यान कोंकणी भास काळानुसार बदल्ली तिचेर परकीय प्रभाव पडला पणू तिचें मूलभूत मूल्य टिकून रावलें आज ही भास एक संस्कृतीक खजिनो जी गोंयकारांक आनी इतर कोंकणी भास उलोवपी लोकांक अस्तित्व दर्शवता ही भास जिती दवरपाचो सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय ताजे लागून तिजी भावी पिडी उत्तारिधकार म्हणून मेळ्ळा